जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां बायदिसिना फालियो बिदिनो दमासि बैसागु खेराय बायदिसिना दं आरोना जोंनि बर'आव बिदिनो बैसागु फालिनाय बैसागुआव बैसागुआव जोंनि बे बर'फ्रा बैसागुआव मा फालियो बेखौ फालियो दमासिआव दमासिआव फालिनांगौखौ दमासियाव फालियो बिदिनो दमासियाव मा मा जायो सिथाव जायो लारु जायो जोंनि बर'फ्राबो ओमफ्राय बिदिनो खेराय खेरायखौथ' आं मोनथिया खेरायाव बिदिनो खेराय माबा खेराय फुजा बिदिनो बोसोरावबा बोसोराव बिसोरबो खेराय फुजाखौ फालियो ओमफ्राय बिदिनो बैसागुआथ' बे जोंनि बे बर'निनो बोसोराव खनसे बैसागु बिदिनो बैसागु जायो आरो बे दमासियाबो बोसोराव खनसे लारु फिथा लारु सिथाव जानाय बेफोरनोसै बेफोरनोसै आरो खेरायाबो बे बोसोराव खनसे गासिबो बे जोंनि बर' बर'नि माबा फोरबोआ बिदिनो बोसोराव खनसे खनसे बिदिनो फुजा जायो आरो बेनो